देखिए अब वो जो भिक्षुक आता है मांगने उसको भी थोड़ा बहुत कोई इज्जत कर दीजिए उसको भिक्षा हाँ और और देखिए पूजा पाठ अच्छा से होता मन शिव गुरू है महादेव उनको पूजा पाठ तो अच्छा से ही होता है सब लोग उनको मानते हैं वो तो सब ब सब बड़े हैं महादेव में महादेव देवों में देव महादेव है उसको अच्छा सा हम भोलेनाथ को मानते हैं पूजा पाठ अच्छा से हम लोग पुजारी हैं अच्छा सा करते हैं पूजा वो वो जो है उसको जाकर के उसको आतिथ्य कीजिए उसको पूजा करना कराना है हम लोग पूजा पाठ कराते हैं महादेव को यही बात है उसको पुजारी है हम लोग को छोड़कर के कोई भी नहीं हम लोग गिरी संन्यासी है कोई नहीं हम लोग को छोड़ कर के कुछ खाएगा शिव गुरू महादेव करके हम ही लोग खाएँगे और उ दूसरा कोई नहीं खाना हाँ देखो उसको पूजा पाठ अच्छा पुजारी है उसको मान दान करो अच्छा से उसको इज़्ज़त करो भाव करो उसे उसे मान दान कह दो दो मंदिर के पूजा है पुजारी है तो उसको इज़्ज़त करो जो भिक्षु है उसको भिक्षु दो उसको देना ही चाहिए धर्म है कुछ दया दृष्टि आत्मा में रखकर के ही पूजा पाठ करते हैं ओर मन मनाने वैसे मानते नहीं ऐसी भू और वो उस पर पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं है उसको कोई बुराई नहीं है भला है उसमें देखिए दया है दया को भंडार है कोई महादेव महादेव में कोई कमी नहीं है हम लोग में कमी है महादेव में कोई कमी नहीं है देखिए उसको पूजा पाठ अच्छा से कराएं उसको भिक्षु है भिक्षु के भिक्षु दीजिए उसको पूजा पाठ मेरे मंदिर के पुजारी है उसको पुजारी में को तो कैसे नहीं इज़्ज़त कीजिएगा उसको मान पर सम्मान दीजिए उसको मान सम्मान कीजिए पूजा पाठ अच्छा से कीजिए मंदिर को उसको मंदिर में भोले बाबा दानी हैं बैठे हुए उसको पुजारी को दीजिए वह अच्छा से वो कदर कीजिए इज़्ज़त कीजिए भावना दीजिए उसको आर उनको भी जो भिक्षु है उसको भिक्षा भी दीजिए उसको उसको तो वही है खेती गृहस्थी जैसे हम लोग खेती करते हैं अब भिक्षु का तो वही हम ही लोग खेती है और कौन है हम ही लोग ना खेती है उनको उनको जो मांगने आते हैं उसको तो हम ही आप ना हैं खेती उसको खेती कौन है हम ही लोग है हम ही आप है उनको भिक्षु के भिक्षु दीजिए और पूजा मंदिर के पुजारी है उसको इज्जत सम्मान कीजिए सम्मान कीजिए उसको सम्मान कीजिए उसको